मेरा नांऽ करदब ऐ ते अं'ऊ बीह् सालें दा ते मेरी मम्मी नै मिगी काफी चीज़ां सखाई दियां न काफी डिशां ते मिगी सखाई दियां जियां राजमां होई गेआ पनीर होई गेआ मिक्स दाल होई अंबल ते काफी चीज़ां जेह्कियां मिगी सखाई दियां ते अं'ऊ जैलूं निक्का हा ते मिगी किश बी निं औंदा हा बनाना ते अं'ऊ जंदा हा किचन च ते मेरी मम्मी बनांदी मेरी मम्मी होर बनांदी होंदियां हियां अं'ऊ उ'नेंगी दिखदा होंदा हा सिखदा हा के केह् केह् पादियां केह् मसाले पा दे किस टैमां पर पा दी ते ओह्दे बाद में चीज़ा सिक्खियां ते भी बी मिगी पूरी तरीकै कशा पूरी स्हेई जाच निं आई ओह् उस चीज़ै गी बनाने ई जियां राजमां होइया मटर पनीर होइया आलु पनीर होई गेआ ते काफी चीज़ां न जेह्कियां मिगी पूरी ढंगै तरीकै कन्नै नेईं आई इक्क दिन मेरे परिवार ने मिगी आखेआ की चल तूं अज्ज राजमां बनाई ओड़ साढ़े आस्तै महां ठीक ऐ में ते सिक्खेआ ते ऐहा मम्मी कशा ते मिगी औंदा हा ते में में गेआ किचन च मेरी मम्मी होर सारे टीवी दिक्खा दे ते केह् होआ में पैह्लें राजमां बोआइल कीते ते ओह्दे बाद में बोआइल होंदे राजमां बोआइल होंदे में मसाला त्यार कीता आलू टमाटर प्याज ते मसाला जिन्ना जो बी होंदा पर में इक्क गलती करू ओड़ी ओह्दे बिच जेह्का गर्म मसाला होंदा ओह् काफी जादा पाई ओड़ेआ कन्नै मर्चां न ओह् काफी जादा पाई ओड़ी आं ते इक्क ते इक्क में पाना हा गर्म मसाला दूआ पैकेट में जदूं खोह्ल्लन लगेआ गर्म मसाले दा ओह् मेरे कशा आप च खुल्ली आ ते में सोचेआ गर्म मसाला च में पाई ओड़ेआ ओह्दे बिच ते मिगी पता निं हा केह् किश होआ ते जैलूं बनेआ ते में खाद्धा नी ते टेस्ट निं कीता ते महां बड़ी शैल बनी शैल खुश्बू आवा दी ओह्दे कशा ते जैसे में गेआ अंदर ते में आखेआ पाओ मम्मी पाई ओड़ो रुट्टी सारें आस्तै सारें आस्तै पाई ओड़ो रुट्टी ते मम्मी गेई चौल पाए में ते कन्नै चटनी बी बनाई दी ही अनारदाने दी जो की अनारदाने दी चटनी सारें गी बड़ी शैल लगदी होर में मम्मी गी आखेआ के आओ अं'ऊ चटनी पाना तुस रुट्टी पाओ ते मेरे भापा होर बी आए घर ते मेरे भ्राऽ ते मेरी भैन ते सारे बैठे रुट्टी आस्तै ते इंतजार करा दे हे बेहियै रुट्टी लेइयै गेआ ते अं'ऊ रुट्टी ढौंदा गेआ

ते ढिड्ड होइया खराब उ'नें मरोड़ पौन लगे ते मरोड़ पौन लगे ते आखदे चलो डाक्टर कश अस सारे बैठे गे डाक्टर कश पर में एंड च खानी ही ते में ऐनी खाद्धी ते में लेइया गेआ इ'नें सारें गी डाक्टर कश ते डाक्टर नै दोआई दित्ती ही थोह्ड़ी मती ते जैलूं अस घर पुज्जे थोह्ड़ा लाज कराइयै जेसै घर पुज्जे मम्मी मिगी मारेआ ते केह् केह् करू ओड़ेआ मिगी समझा केह् केह् पाया ते में ओह् जैलूं ओह् मसाले दित्ते जेह्ड़े में मम्मी मारेआ मिगी की एह् केह् पाई ओड़ेआ ते में तुगी एह् सखाया हा ते काफी गालां कढ्ढियां मिगी ते चंडै दियां बी पेइयां काफी होर मेरे भापै कशा बी मिगी मार पेई काफी मार पेई मिगी के केह् बनान्ना होन्ना ते मिगी इक्क बात पर च आक्खी ओड़ेआ के तूं अग्गें कशा कदें बी रुट्टी निं बनानी साढ़े आस्तै अपने आस्तै जे मर्जी बना ते एह् की किस्सा होए दा मेरे कशा जो के बड़ा भयानक हा बस में इ'यै आखना चाह्न्ना आं